ہندوستان میں آب و ہوا بہت اچھی ہے کشمیر میں ہوا زیادہ ٹھنڈی ہے ٹھنڈی ہوتی ہے ممبئی میں ہوا درمیانی ہوتی ہے جے پور میں ہوا بہت گرم ہوتی ہے اور دہلی میں ٹھنڈی اور گرم دونوں ہوتی ہیں الگ الگ خطوں میں الگ الگ آب و ہوا دیکھنے کو آپ کو ملیں گی